ॿ अप्रैल ॿ हज़ार हिकु ऐं नव दिसंबर ॿ हज़ार हिकु ऐं तेरहं जनवरी ॿ हज़ार तेरहं ऐं पंजुवीह नवेंबर ॿ हज़ार सोरहं ऐं उणिवीह दिसंबर ॿ हज़ार वीह